پین کارڈ کے لیے درخواست دینا ایک اہم قدم ہے خاص طور پر جب آپ اٹھارہ سال کے ہوں گے اور مالی طور پر خود مختار بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے خاندان کے کسی فرد سرپرست سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ وہ آپ کو درست معلومات فراہم کر سکےخاص دینے کے لیے آپ کو آن لائن یا قریبی پین کارڈ سینٹر جانا ہوگا آن لائن درخواست کے لیے این ایس ڈی ایل یا یو ٹی آئی ٹی ایس ایل کی ویب سائٹ پر جائیں فارم اننچاس اے پر کریں اور اپنی ذاتی تفصیلات فراہم کریں ضروری دستاویز میں شناختی ثبوت ادارہ کارڈ ووٹر آئی ووٹر آئی یا پاسپورٹ دوسرا پتہ ثبوت بجلی کا بل پین بینک اسٹیٹمنٹ تیسرا تاریخ پیدائش کا ثبوت میٹرک سرٹیفکیٹ یا سرٹ سرٹیفکیٹ